हमरा सबके गाँवमे पुलिसके धियापुता सब बहुत हल्ला करैत रहै छै तऽ हमरा सबके पुलिस बहुत रक्षा करै छै कोनो चीज एहन होइ छै तऽ जब पुलिसके बजेलहुँ तऽ दौड़कऽ चलि आयल बहुत रक्षा हमरा सबके कयलक आओर धियापुता गाना ताना बजेलक रातिकऽ हमसब गिरहस्त लोक छी थाकल मारल रहै छी भरि दिन अपन अयलहुँ सुति बैठ रहलहुँ एहन छै धियापुता उचक्का रहल गाना बजेलक हो हा कयलक नीन्द नहि भेल तबियत खराब भए गेल ने हमरा सबके सवेर नीन्द टूटल तहन तऽ हमरा सबके राज काजमे पछुवा गेलहुँ तऽ तै दुआरे पुलिस सबके बहुत हमरा सबमे खुशी छथिन जे जएह फोन करै छथिन कि दौड़ कऽ चलि आबै छथिन बहुत सुरक्षा कए रहल छथिन हमरा सबके तब धियापुताके बहुत कहलक जे नहि एना नहि करैके चाही धियापुताके कनी डर भेल तऽ नहि कयलक आओर हमसब गिरहस्त लोक छी तऽ हमसब जे सुतबै बैठबै नहि तऽ फेर सबेरमे उठिकऽ केनाकऽ काज धन्धा करबै केना जेबै हमसब की करबै तऽ तैके दुआरे हमरा सबमे बहुत छै बहुत पुलिस तुलिसके बहुत नीकसँ छथिन कोनो हमरा सबके चोरी चौपाटी नहि होइ छथिन चोरी चौपाटी नहि होइ छथिन आओर बहुत खुशीके बातसँ रहै छथिन आओर हल्ला हुच्चर किछु नहि करै छथिन जब करै छथिन तऽ हुनका जे फोन करै छियनि तऽ दौड़कऽ चलि आबै छथिन आओर हुनका सबके बहुत करै छथिन आओर हमरा सबके जे छथिन से पुलिस सबके आबै छथिन तऽ सबके मिला जुला कऽ लए कऽ चलै छथिन आओर कोनो बात नहि एहन छै सब सब बड़ बढ़िआँ बड़ सुन्दर सब छथिन